पुराणे मीडिया में सच ॾे थोरो ॾेखारींदा हुआ ऐं सच ॾेखारींदा हुआ हींअर त मिर्चु मसाल्हो विझी करे वधीक ॾेखारींदा आहिनि हूंदो कुझु आहे ऐं ॾेखारींदा कुझु आहिनि पंहिंजो न टी आर पी बटोरण लाइ घणई कूड़ बि ॻाल्हाईंदा आहिनि